जोंनि गेजेराव बयबो मिथिखायो करना भायरास जानायनि थाखाय जोंहा बयबो लकदाउनजों नआव थानांगौ जादों ओ जोङो सानफ्रोबमबोनि थानाय थासारि आरो लकदाउन समाव थानाय थासारिया इसेब्लाबो जुदा मानो होनोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि थासारियाव जोङो संनाय खावनाय थानाय उन्दुनाय जानाय बहाबा थांनाय बेफोरबायदिजों जोङो समखौ बारहोयोमोन आरो जायफोरा अफिसाव थाङो जायफोरा साख्रि मावो बिसोरो अफिसाव थांबाय आरो जायफोरा नआवनो थायो बेसोरहाबो गोबां माखासे खामानिखौ मावबाय नाथाय जेब्ला लकदाउन जायो होनब्ला जोङो बेफोरबायदि साख्रि मावग्राफोरा साख्रिआवबो थांनो हायाखै आरो स्टुदेन्तफोराबो स्कुल कलेजफोराव थांनो हायाखै ओ नआवनो थाबाय थानांगौ जादों बेनिखायनो एसेब्लाबो लकदाउन नङै समनि थासारि आरो लकदाउननि समनि थासारिया आलादा दा बेबायदिनो जोङो जानाय ओंखाम ओंख्रिखौथ' सानफ्रोमबो जायो सानफ्रोमबो बेनो बेखा नाथाय जेब्ला लकदाउन जायो बे समाव जोंहा आखाइयाव गोबां ओ समबो थादों मा खालामनानै थानो बेफोरबायदि सम जोंहा फैदों बिनिखायनो आंबो जेब्ला लकदाउन जादोंमोन बे समाव मा खालामनानै थानो मारै समखौ बारहोनो बेबायदि माखासे सम आंनाव फैदों बेसेथो नआव थानानै मा खालामबाय थानो एखे ओंखाम ओंख्रिखौनो जाबाय थानो आरो जोंहा बाहेरायाव थांनानै गोदान गोदान बेफोरबायदिनो जाग्रा मुवाफोरबो जाहैनो हाला रेस्टुरेन्तफोरावबो थांनानै जाहैनो हाला माबाफोर जानो लुगैनायफोरखौ जोङो दखानाव थांनानै जाहैनो हाला बेबायदि जानायखाय आंनो सानखांबाय आरो जे नआवनो माबा मोनसे रेसिपिफोर खालामनानै माबा मोनसे सावनानै एवनानैनो जानो हागोन बेफोरबायदि सान्नानै आङो लकदाउन समाव मोनसे रोखोमनि जाग्रा मुवा आङो त्राय खालामदों बेनो जाबाय सिम्पोलसो ओ आङो फार्सतावनो सिगांहाय आं पकरिफोर सावामोन आङो पकरि सावनो त्राय खालामदों चिकेन चप सावनो त्राय खालामदों आरो बेफोरखौबो आं शेयार खालामनो सानदों माबायदि खालामदों पकरिखौ आङो दस्रा जेबो बाहायाखै ओ सामब्राम दालि आरो ओ बेसन बे मोनथामजोंनो आङो खालामदों ओम दालिखौ आङो सोमनानै ग्रेन्दाराव होबाय आरो सामब्रामखौ आङो फिसा फिसा हानानै बेसनावहाय लगायनानै आङो बेखौनो रिफायनजों सावदों ओ आरो आंनि सावनाय बे पकरिया गोथावबो जादों आङो बयबो मोजां मोनदों ननि मानसिफ्राबो जानानै फसायदों बेनि उनाव आङो चिकेन चपबो खालामदों ओ चिकेन चपखौ फार्सतावहाय ओ बेदरखौ ओ रुनानै लागोरनानै फोमोनबाय आरो बिनि उनावहाय आलुखौबो रुनानै लाग्रोनानै ओ थावआव हरनानै इसे आलुखौ ओम एवगोरनानै लादों मानो होनब्ला रुनानै दायरेक्त आलुखौ सिथुमोबा बांद्राय तेस्त जाया बिनि थाखायनो आङो आलुखौ बेदर रुनायखौ लानानै इसे संख्रै बानलु माबा माबि मसलाफोर हरनानै आङो इसे एवग्रोदों बिनि उनावसो आरोबाव आङो गुसु खालामनानै ओ आलु आरो बेदरखौ ज' सिथमनानै खन्नानै बेखौ आङो आरो ओम सुजि जा दङ बे सुजियावहाय आङो ओ चपखौ होनानै बेसनाव दै लागायनानै सोमनायाव सोमनानै आङो थावआवहाय बेखौ मोजाङैनो फ्राय खालामनानै आङो संदों बे ओ आंनि लकदाउननि बे संनाय नाजानायफोरा गोबां खामानि होदों मानो होनबा आङो जा खामानिफोरखौ ओ लकदाउन नङै समाव आङो त्राय खालामाखै बेखौ आङो लकदाउन समाव खालामनानै सावनानै एवनानै आङो रोंनो हादों आरो बेफोरो आंनि थाखाय बेफोरबायदि रोंनाया आंनि थाखायनो मोजां ओ बेफोरबायदि सुबिदायाबो बारे बार फैबाय थाया नोङो जेब्ला नोंनि ओ लाइफाव नोङो बिजि जायो नोंनि लाइफाव नोङो सम दिहुन्नो हाया नाथाय जेब्ला नोंनि आखाइयाव गोबां सम थायो अब्लासो जोङो उफ्रा खामानिफोरखौ मावनो हायो बिदिनो संनाय खावनायजों लोगोसे ओ दस्रा ननि खामानि ओ बहाबा समाजनि खामानि बेफोरबायदिखौ मावनो हायो